ہیلو سامی کیسے ہو سب ٹھیک ہیں بھائی مجھے یہ پوچھنا تھا یہ کریم ہوٹل کھانا کیسا ہے اس کا ریٹنگ اچھی ہے اس کی اور اگر میں گھر پر منگانا چاہوں تو اس کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے کتنے وقت میں ہوتی ہے